हेलो हेलो हाँ जी बोलिए हाँ जी है हाँ हाँ ठीक है हाँ ठीक है आप अपना पता पता भेज दीजिए आप पता बता दीजिए आपको भिजवा देंगें

हाँ हाँ ज़रूर बहुत अच्छा है आप

बरसात की वजह से चला गया होगा वह वैसे हमारे यहाँ ऐसी शिकायत कभी नहीं किसी ने बताई हाँ विशेष ध्यान है हाँ ठीक आप पेमेंट कैसे करेंगें गूगल पे करेंगें या कैश करेंगी ठीक है टोटल कोस्ट हो गया अपना दो हज़ार रुपये

नहीं ज़्यादा नहीं है जितना सबके लिए है उतना ही है अच्छा बनता है आप देखिए आप ठीक है धन्यवाद